ہندوستانی آرٹ کا ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے اور اس نے کئی مختلف ثقافتوں اور روایات سے متاثر کیا ہے جیسے کہ مغل آرٹ سولھویں اور سترویں صدی کے دوران ہندوستان میں پروان چڑھا یہ مغلیہ سلطنت کے فنکاروں نے تیار کیا تھا جنھوں نے فارسی ہندوستانی اور تُرک روایات سے استفادہ کیا تھا مغل آرٹ کو اس کی خوبصورتی اس کی پیچیدہ ڈیزائن اور اس کے رنگوں کی روشنی کے لئے جانا جاتا ہے راجپوت آرٹ تیرھویں اور اٹھرہویں صدی کے دوران شمالی ہندوستان میں پروان چڑھا یہ راجپوت حکمرانوں کی سرپرستی میں تیار کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی طاقت اور دولت کا اظہار کرنے کے لئے آرٹ کا استعمال کیا راجپوت آرٹ کو اس کی تفصیل اس کی طاقتور شکلوں اور اس کے رنگوں کی شادابی کے لئے جانا جاتا ہے دیسی آرٹ ہندوستان کے دیہی علاقوں میں تیار کیا جاتا ہے یہ مقامی روایات اور تقافتوں سے متاثر ہے